राजस्थान की संस्कृति भारत कि मुख्यधारा कि संस्कृति से इस तरीके से भिन्न है आप देखें तो भारत हमारा भारत काफ़ी बड़ा देश है यहाँ पर हर जाति के और हर तरीके के लोग रहते हैंं हमें हर जगह जाते हैं जहाँ हमें अलग अलग तरीके के लोगों का रहन सहन और उनका तरीके का पता लगता है हमारे राजस्थान में ख़ास करके कठपुलती का नृत्य दिखाया जाता है वो ज़्यादातर भारत में किसी और जगह नहीं दिखाया जाता है इसी तरीके से भारत की मुख्यधारा कि संस्कृति को भिन्न दर्शाता है वैसे यहाँ पर हम लोग देखा जाए तो हिन्दू धर्म में जो वेडिंग्स होती है वह काफ़ी अच्छे से और तरी काफ़ी ट्रडिशनल तरीके से करी जाती है वह काफ़ी पुराने समय से वैसे ही होती हुई आ रही है और आगे भी होती हुई वैसे ही हो रही है यही सब चीज़ें हैं जो राजस्थान को भारत कि मुख्यधारा की मुख्यधारा सांस्कृती से भिन्न दर्शाता है